गोंयांतलो खंयचोय उत्सव किंवा खंयचोय सण हो खंयच्या एक विशिश्ट धर्मा पुरतो किंवा जाती पुरतो मर्यादीत उरना कित्याक गोंयांतलें भोवतेक सगळें उत्सव हे गोंयकारांचे उत्सव आसतात जी फातरपेची जात्रा आसा त्या फातरपेच्या जात्रेक दर्शनां खातीर जशें हिंदू भाव वतात तशेंच ख्रिश्चन समाजातले बरेचशे भाव भयणीं थंय दर्शनां खातीर वतात पोन्नें गोंया जेन्ना फेस्त आसता तेन्ना त्या फेस्ताच्या गर्देंत दर्शनां खातीर वतल्यां मदीं सगळेंच आसतात गोंयचो सगळ्यांत म्हत्वाचो उत्सव खंयचो अशें जर विचारशात हांव काणकोणचो म्हूण हांव सांगतलो आमचो उत्सव सगळ्यांत म्हत्वाचो हो शिगमो आतां आमच्या वाठारांत प्रत्येक घरांत शिगम्याची सुरवात जी आसा ती विरामेळांत जाता विरामेळ म्हणात किंवा देवामेळ म्हणात तो मेळ नाचून गेलो की मागीर तालगडी गोफ किंवा तोणया मेळ ह्या सारके मेळ खेळपी पंगड येतात आमच्या गांवांनी उत्सव म्हणपा सारको तीन वर्सांतल्यान एक फावट गड्यांची जात्रा जाता ही एक सगळ्यांत वेगळी अशी जात्रा जंय पैंगीणच्या बेताळा देवळा कडेन पंचेचाळीस फुटांच्या हायटिचेर एक लाखडाचें मचाण उबें करतात ताका एक लाकडाचो राट आसता आनी ताका मनीस बांदतात जे गडे ह्या समाजातलें आसतात तांकां बांदतात तातूंत भितर एक म्हालगडो आसता आनी तो राट मागीर गोर तो जोरान फिरोवपाचो आसता ही जात्रा तीन वर्सांतल्यान एक फावट जाता आमचे कडेन उत्सवाच्या निमित्तान लोकनृत्य जातात कार्तीक पुनव जर घेतली जाल्यार कार्तीक पुनवेक पालखी देवाची आनी रथ परत जेन्ना देवळांत येतात ताजे नंतर आमचे कडेन संकासूर कालो जाता पेरणीं किंवा पेडणेंकर समाज पुरवां पार करत आयिल्लो पेरणीं जागर आजूनय काणकोणांत जितो आसात गोंयांतल्या हेर वाठारांनी तो हळू हळू सोंपत आसा काणकोणांत शास्त्रां पूरतो काय जायना पूण तो आजूनय आसा पेरणीं जागर आसा मळणें संकासूर आसा संकासूर कालो चलता इतलेंच कित्याक आमचे कडेन दिवजांची एक श्रीमंत अशी परंपरा आसा आनी दिवजां सुद्दां दोन पद्दतींक भोवतेक सगळ्यांक मातयेची दिवजां खबर आसा निवेल किंवा निवडूंगाची बोटाक दिवजां घालून भोवप हो एक उत्सव काणकोणांत जाता इतलेंच की आजूनय आमच्या उत्सवांक खंयचीं बंदना आयिल्लीं नात आनी ती येवची नात कित्याक हांवें जशें पयली म्हणलां की आमचो उत्सव हो गोंयकारांचो उत्सव हांगा जातपात खंयच आड येना